हैलो अंजी गुड ऑफ्टरनून अंजी अंजी आहो आहो समझी में अंजी हां न्यू ऐजूकेशन जेह्ड़ी पॉलिसी आई दी ऐ ओह् में साढ़ी न्यू आईडी ऐ जेह्दे च उनेंगी समझाना की ओह्दे मताबक असें बच्चे गी समझाना ते पढ़ियै आना ते न्यू ऐजूकेशन पॉलिसी ते एआई आर्टीफिशयल इंटेलीजेंसी बगैरा बगैरा होर

होर बस सारा किश एह्दे मताबक समझांदे जाना की कियां कियां करना ऐ अ कियां नेईं करना ऐ बस सारा किश एह्दे बारै च आहो ठीक ऐ ठीक ऐ बाकी स्कूल जाइयै पता करेओ